आङो रुनिकाटा गामिनि आङो बेंट'लाव बेंटल नोलोबारियाव हाबा जाफैदों आंहा हजोंहाय जोनोमगिरि न'खराव फंबाय सासे दं बिनानाव सासे दं फंबायाबो हाबा जाबाय आरो बिनानावयाबो हाबा जाबाय बिनि उनाव आंहा हाबा जाफैनायाव आंनि न'खराव बिदा फंबाय सानै दं आरो बिब' बोरायनि फिसायनि बिब' सानै दं आरो बिनानाव सानै दं न'खराव आरो आंना दा गथ' सानै दं हिन्जावसा गथ' सासेया देरसिना हाबा जाबाय गुबुनआव देरसिन हिन्जावसाया ओमफ्राय दा दङ आ लेखा फरायगासिनो फरायनायावबो खमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा आंना बोराया खस्थ'नि ना बिदिनो फिसा फिसौ बिजनेस मावो द'खान होयो आरो दा खस्थ'नो न'खराव बांद्राय इसिग्राबमानि जानो गैया बेजोंनो खस्थ' खालायनानै फोरोंदों सासे एसेबाबो फोरोंनो हाबाय दा दा न'खराव खस्थ' खालायाबानो मावाबानो जा फिसा फिसौ बिजनेस बा बिदि खालायाबानो फालांगि खालायाबानो गथ' ग'थाय फोरोंनो हाया जायो दा बेजोंनो खस्थ' खालायनानैबाबो फोरोंदों आरो दा